मसालेदार तो खाना ना चाहिए हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए लेकिन अभी समझता कौन है अभी सब मीठे मछली ज़्यादा खाते हैं लोग मसालेदार खाते हैं तेल ज़्यादा खाते हैं तेल की महँगा ज़्यादा है मसाला भी महँगा उतने हैं फिर भी कौनोह ए कैसे ता खइबे करता है अदमी रोटी चावल खइबे करता है मकई पहले के ज़माने में मकई खाते थे अब मकई ओकई नहीं खाते हैं लोग गेहूँ खाते हैं ज़्यादा चावल खाते हैं

हरी सब्ज़ी ज़्यादा के हरी सब्ज़ी तो अभी बच्चे लोग पसन्द नहीं करते हैं सबसे ज़्यादा आलू पसन्द करते हैं दाल पसन्द करते हैं तो दाल कितनी महँगी है फिर भी ये लोग खाते हैं ख़रीदकर बच्चे लोग के पह पसन्द से खाना बनाना पड़ता है अभी अभी हम लोग का बच्चे थे कि अलुआ सुथनी खाकर होशियार गया लेकिन अभी अलुआ सुथनी का तो कोई ज़माना भी ना रह गया अभी तो बच्चे लोग जाते हैं इस्कूल तो उसको टीपिन चाहिए तो मैगी बनाकर दीजिए तो हलुआ बनाकर दीजिए तो पूरी बनाकर दीजिए जो दस वो बच्चे हैं तो दस क़िस्म की फरमाइश होती है अब दसों काे फरमाइश पूरी करनी पड़ती है गर्जियन को चाहे जहाँ से करें हम लोग के बच्चे तो इस्कूल काॅलेज नहीं किया ज़माना ना था उतना ग़रीबी में आदमी गुज़ारा है अभी के बच्चे लोग अल्लाह फज़लो करम से पढ़ाई लिखाई है तालीम है सरकार भी देती है छूट कपड़े देते हैं पोशाक़ देते हैं किताब देते हैं चल भाई बच्चे लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं हम लोग के ज़माना में तो ये सब बात नहीं थी भगवान करे ये बच्चे लोग इससे आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई भी आगे करें इस समय कोई ये नहीं है सरकार भी डेवलप करती है बच्चे लोग को आगे बढ़ाती है हिम्मत देती है खाने पीने में ज़्यादा बच्चे लोग दूध पसंद करते हैं तो जिसको मवेशी हैं ठीक है नहीं मवेशी तो ख़रीद के खाते हैं पचास रुपये दूध ख़रीदना पड़ता है फिर भी बच्चे को तो पु डालना ही पड़ेगा दिमाग़ के लिए खाने के लिए दूध डाक्टर ऊ कहते हैं कि दूध खिलाइए बच्चे को हरी सब्ज़ी खिलाइए हरी सब्ज़ी तो बच्चे लोग खइबे नहीं करते सिर्फ आलू खाते हैं दूध खाते हैं चल भाई जो खाता है सो पसंद लोग देते हैं बच्चे लोग की चॉइस से खाना मिलता है ऊ लोग तो घीलो से जो उग जाए वही खाए पहले तो अलुआ सबसे उपजता था अब कुछ थोड़ी अलुआ सिर्फ उपजता है अब तो फलसी खेती करते हैं गेहूँ चावल गेहूँ चावल के अलावा अब कोई चीज़ अब खेती ही नहीं होती है हम लोग के ज़माना में मेरे बाप लोग कोई अलुआ सबसे उपजाते थे मकई उपजाते थे अरहर उपजाते थे अब नहीं अब अरहर का ज़माना ख़त्म हो गया अरहर की दाल डेढ़ सौ का मिलती है सौ रुपये मसूर की दाल पचास रुपये गाय का दूध का करेगा आदमी महँगाई इतनी ना है बच्चा लोग के खाना ही के ऊपर तो कढ़ीला पड़े ख़र्च